आं किद जाय आशिल्लें आतां मगे चाव दवरिल्या इपय करपाक आनी कापां हें पळय तळपाक दवरिल्या हें पळय आतां वडा करून दवरिल्या तुका गरम जाय जाल्यार सांग आतां करून दिता आनी पाव जाये आनी भजी बिजी नाका कसलीं कांदा भाजी बंस तुका जाय जाल्यार करता आतां चड लोक येयना न्हू गे घेवपाक बी आतां आमी पंदरान विकता सगळें म्हारग जाला न्हू गे तूं कित हय तूं कित मोटे गे आमगेले मोटे आसता गे तुका क कितके जाय आशिल्ले आनी तुम तुमची थंय केन्नाय अशी ऑर्डर बिर्डर आसा सांग मगे आमकां गिरायक ना गे ह्या दिसांनी तूं ऑर्डर कितकी दोनशीं तिनशीं हेजी दिली जाल्यार मागीर कमी धरचेलेंं आनी हय तश जाल्या मागीर तूं धान धरता पांच रुपया उणो करता आनी हे गे कॉफी बिफी जाय तुमकां तुमी देवळां आतां हें वाडटा न्हू तेन्ना कॉफी चाव बीन जाय आं ना तशें न्हू तुका जाय जाल्या मागीर सवायान धरता म्हणोन हांव आनी आणी मगे आमी आतां न्यू स्टार्ट केला किदें जाणा सकाळचें आमी बटाटा भाजी बीन दवरिता कळ्ळें बटाटा भाजी आनी पुरयो ती विसान पडटली गे तुका आनी तेल बीन आमी बरेंच वापरिता गे सामके ना ना ना हय हय आनी ते दाटेलें न्हू तेल आनी हे गे चोण्याची भाजी बीन तें करता आमी सकाळीं जाय जाल्यार घेवपा यो हय हय हय आनी मागी ती कमी कमी आसा हय आनी अशें गे रोस आमलेट बीन आस हय गे तु सांगली हाडली दिली तुका तशें आमगेलें हय आनी तिनसांची बीन रोस आमलेट बीन बरी गावता आमगे आमचे थंय चाळिसान दोन पाव येतलो तुका आनी सामकी ग्रेवी घालून सामकी आमलेट टळून फोडी दोन चार घालता आमी व्हडलो हळू न्हू आमच्यो तशें आगे आमगे कस्टमराक विचार मगे ते येता कितके गे सामगे अर्दे वरान सोंपलें सगळें आनी आनी ना तुका आनी आनी एक्स्ट्रा मागोवचे पडटा थंय करपा लागोन आं आतां तुक किदें घालूं चाव घालू कॉफी घालूं किदें घालूं आनी हें किदें जाय तुका वोडा आनी मिर्ची भजी म्हणले नुगे तुयें कितकी प्लेट म्हणलेली आनी चाव एक काय दोन

बरें पार्सल करूं हें सगळें बील धाडूं मगे ऑनलायन करतलो मगे पेमेंट बरें बरें करता तर आं बरें हय हय धाडटा हीबय पय गरम गरम रोकडीत धाडटा पावतकीर मात फोन मात गे आं बरें आं